हेल' नै फुंखा नार्जारीनि गारजेन ना नोंथाङा जोंनि स्कुलाव फरायो जे अ' आच्छा आच्छा अ' औ बे क्लास नायनानआव हाबनाया सेख्सन एनि औ औ आच्छा आच्छा आच्छा थारमानि जोंनि स्कूलाव दासान्दि बे थुरनामेन्टनि थाखाय फ्रेकथिस जागासिनो दंलै बे फ्रेकथिसनि थाखाय जोंनाथ' स्कूला दुयथाआव गयो दासान्दि दा आदा घण्टासो बारा नोंथांनि गथ'खौ स्कूलाव फ्रेकथिसनि थाखाय दोनथ'नांगोन आरिखि स्कुल गनायनि उनाव बेखौनो खिन्था हरदां फ्रेकथिसाथ ओरैनो आदा घण्टासो ल'जागोन दा उनाव हायसो एसे बारा जानो हागौ दा आदा घन्टासो जायोबा आरायथा बा दुयथा सललिसाव लांफैनो हागोन आरो गथ'खौ

अ' औ औ औ औ दा दुयथा सललिसफ्राव फैदो आरो नोंथाङा

आच्छा बे फुंखा नार्जारीआथ' फरायनायावबो मोजांलै औ बेथ' साबजेक्ट फ्राथ मोजां बे इंलिसफ्राव एसे टिउसन होदेरबानो जाबाय बावबो गाज्रि नंखाया होनबाबो एसे होदेरबा साबसिन जागोन आरो दा खेलाआबो नांगौ जाहैबाय अ अह नंगौ नंगौ औ औ औ औ औ औ औ होनाया मानसिया गासिबो थिगखा खालि इंराजिआव एसे होदेर बावोबा खुब साबसिन जागोन आरो बियो दा बेखौनो ओरैनो बाय दा वे बुंहर खानाय जाबाय आरो आच्छा दे दे औ औ औ जोंबोथ' हानाय मानि थिसारफ्राथ' बे इनखारेस्ट खालाम गासिनो हा खस्थ' खालामो बिसोरबो खालाम नाया फरायग्राआबो थिग थानांगौ जाहैबाय गारजेनफ्राबो एसे बिथा होनांगौ जाहैबाय आच्छा दे दे होनबालाय दे दे टेंकिउ औ